हमरा इलाकामे जे पारम्परिकसँ आबि रहल अइ जे बहुत दिनसँ आबि रहल अइ ओ किरकेटके खेल अइ बगलमे हमरा एगो रनप्रति मैदान अइ जाहिपर मतलब जे टूर्नामेन्टके आयोजन होइ छै ओहिमे बहुत गामके लोकसभ मतलब जे छै से टीम भाग लै छथिन आओर किरकेट खेलाइ छथिन हमसभ जे भोरे भोरे उठलहुँ जहिआ सन रवि रहल तहिआ हमसभ किरकेट देखैलए पूरा रहै छी लालायित जे कखन मैच शुरू हेतै जे हमसभ मैच देखब आओर भोरे नओए बजे पहुँचि जाइ छी खेलके मैदानपर ओतऽ जाकऽ अपन जगह स्थान ग्रहण कऽ लै छी आओर मैचके मैच देखै छी खूब मजा आबैए मैच देखैमे हमरासभके एक दोसराके जखन छक्का चौका लगै छै तऽ खूब हल्ला होइए विकेट खसै छै तऽ खूब हल्ला होइए केओ खेलाड़ी अगर शतक मारै छथिन तऽ हुनका पुरस्कृत कएल जाइ छै खेलके अन्तमे जे छै खेलाड़ीके जे सबसँ नीक अपन जे छै से करै छथिन हुनका जे छै से पुरस्कार दऽ कऽ सम्मानित करल कऽ देल जाइ जाइ छनि ओहिके बाद जे छै आपसमे लड़ैत लड़ैत एकदिन एहन अबै छै जे मतलब जे धीरे धीरे टीमके संख्या कम भेल जाइ छै किएकि जे टीम हारि जाइ छथिन हुनका तऽ बाहर होबऽ पड़ै छै तऽ धीरे धीरे टीमके संख्या घटि जाइ छै घटलाके बाद एक समय एहन अबै छै कि मात्र चारिगो टीम सेमिफाइनल खेलाइ छथि आओर ओहिमेसँ दुइगो टीम फाइनल खेलै छथि फाइनल खेलेलामे जे दुइ टीम फाइनल खेलै छथि हुनको लास्ट दिन भिड़न्त होइए ओहिमे हमरासभके मोन नहि लगैए किएकि ओहिमे लगैए कि आइ तऽ मैच समाप्त भऽ जेतै फेर तऽ ई फील्ड मतलब विरान लगतै मैच समाप्त भेलाके बाद एगो शील्ड एगो जाहिमे विजेता होइ छथि हुनका जे पुरस्कृत कएल जाइ छै ओहिकेबाद सब आनन्दित फेर शाममे सभ अपन मस्ती करै छथि फेर हमसभ अपन काजमे लागि जाइ छी फेर हमहूँसभ अगर मौका मिलैए तऽ रवि रविके हमसभ जे छै से किरकेट खेलैलए मैदानपर जाइ छी आओर अपने आपके महसूस करै छी खुशी मिलैए किरकेट खेलेलासँ